हैलो हांजी हां अ'ऊं शालू बोला नी

उधमपूरा दा पत्तनीटाप जाने गी कोई दौ घैण्टें लग्गी जंदे न दौ ढ़ाई घैण्टें पत्तनीटा दिक्खी लाओ फ्ही उधमपूरा दा दौं ढाई घैण्टें लग्गी गै जंदे न फ्ही उत्थै अग्गै फ्ही जाम बी बड़ा हुंदा फ्ही टाईम लग्गी गै जंदा दौ त्रै घैण्टें लग्गी गै जाने फ्ही बी लगना गै उन्ना दे ते कराया उधमपूरा दा पत्तनीटाप तुस रखी लाओ पंद्राह् सौ तकर नेईं यरो ज्यादा नी ऐ एह् घट्ट ऐ एह् फ्ही दिक्खी लाओ उधमपुरा दा पत्तनीटाप टैक्सी करनी ना फ्ही इन्ना हारा लग्गी गै जाना चलो तां पंदरां साढे पंदरां सौ देई ओड़ओ ते फ्ही इन्ने जने थोह्ड़े औने इंदे च इन्ने जने नी औने न हांजी हां मेरे दूऐ बी ऐ कन्नै ओह्बी चलांदी मेरे न अद्धे ओह्दे च बेही लैंदे न कि ओह्दे ने बी करना पौना हि्साब किताब किन्ने लैने कि किन्ने नेईं फ्ही अस कन्नै फ्ही सुआरियै स्हाबै नै लेने बंदे दे स्हाबै नैे लैने जिन्ने बंदे होंगन फ्ही अगर एह्दे छा बी ज्यादा लैने होने तुसेईं अजें अस घट्ट दसा ने पंद्राह् सौ दिक्खी लैओ फ्ही साढे पंद्राह् सौ तक देई गै छुड़ो अगर तुसें जाना तां नेईं चार पंज नी इक दा अऊं साढे पंदरां सौ आक्खा नीं अ'ऊं दे दूइया दा केह् पता किन्ना लैंदे न ओह् ते किन्ना नेईं तां फ्ही तुस दिक्खी लैओ अपना इसलै उत्थै बड़ी ठंड़ ऐ इसलै उत्थै पाला पवा दा होना मिगी लग्गा दा किश हांजी हां रोड़ ते साफ बा इसलै ठंड़ बड़ी ऐ उत्थै पाला पवा दा होना हां ते दिक्खी लाओ तुस किराया शिराया

ठीक ऐ